आंनि फरायनायनि सोमोन्दै आङो फंनैसो खोन्थालांगोन आङो सिगाङाव गामिनिनो सल्ल' नं आमगुरि एलपि स्कुल आव फरायजेनदों बा थाखोसिम बेनिफ्राय आङो गौरां हाई स्कुल आव फरायफैदों टेन थाखोसिम गौरां हाई स्कुल आव आङो बा थाखोनिफ्राय गु थाखोसिमखौ मोजाङै मोजां पास खालामनानै पास खालामनो हादों आरो नाथाय न'खराव एसे उसुबिदा जानानै फंबाइफोरखौ नायनो थाखाय आङो होदोंमोन आंलाय टेन थाखोआव फरायनानै मेट्रिक खौबो होदोंमोन ओमफ्राय आङो मेट्रिक खौ पास खालामनो हायासै न'खराव एसे उसुबिदानि थाखाय आरो बिमाजों हेल्प होनो थाखाय आङो फंबाइ बिनानावफोरखौ मोजां जाथों साननानै आङो आंनि फरायनायखौ गोसो होनो हायाखै आरो फंबाइफोरा मोजाङै मोजां फरायथोंसै साननानै आङो एसे आंनि फरायनायखौ दोनथ'नानै खस्थ खालामनांदों बेनि थाखाय आङो मेट्रिक खौ पास खालामनो हायासै आरो साननायालाय सानदोंमोन गोसोआव मेट्रिक पास खालामनानै मोजां साख्रि फिसा फिसौ मावनो नाथाय पास खालामनो हायासै